मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और मौज मस्ती कर सकते हैं जैसे भोपाल के पास में ही पचमणी क्षेत्र है जो हिल्स इस्टेशन है पर्वतों से भरा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर आप छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ लगभग तीन चार दिन के लिए जा सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ आप घूम सकते हैं जिन में से पांडव केव है और जहाँ से सूर्यास्त सूर्योदय दिख सकते हैं वे क्षेत्र हैं उसके बाद यहाँ पर मांडू और महेश्वर हैं जो ऐतिहासिक तौर पर बहुत स्थान रखते हैं क्षेत्र के पर्यटन में वहाँ ऐतिहासिक घटनाऍं घटी हैं ऐतिहासिक राजा महाराजाओं के क्षेत्र हैं उसके बाद यहाँ पर इंदौर एक प्रसिद्ध शहर है जो भारत में स्वच्छ शहरों में पहेला शहर है जो के हमेशा पहले नंबर पर आया है छः बार तक वह स्थान है वहाँ पर राजवाड़ा है जो एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं उसके बाद उज्जैन है उज्जैन एक धार्मिक स्थान है धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है जहाँ आप अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं और दर्श भगवान के दर्शन कर सकते हैं व उसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अभ्यारण औ नेह नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क सतपुरा नेशनल पार्क पन्ना टाइगर रिज़र्व उसके बाद यहाँ पर ओरछा है जो ओरछा खजुराहो है जिनकी इमारतों का शिल्प इतना सुन्दर है कि वह हाँ खजुराहो का महल कि वह विश्व धरोहर में शामिल हैं